हम लास्ट किताब विज्ञान पढ़ले रहि जे हमरा बहुत जरुरी लागल आओर अच्छा भी लागल ओहिसँ हमरा बहुत ज्ञान भी मिलल विज्ञान पढ़ल पढ़ना मुझे हमरा अच्छो लगैया जाहिमे बहुत आगेके ज्ञानके बारेमे रहैत छै विज्ञान बहुत जरुरी हइ विज्ञान पढ़नाइ हमरा अच्छो लगैया आओर विज्ञानके बारेमे जानकारी लेनाइ ओहिसँ ज्ञान ओहिमे ज्ञानके बात रहैत छै जे लोक जाहिसँ दिमाग विकसित होइत छै लोककेँ अगल बगलके चीजोके बारेमे कोन चीज किया होइत छै एहिसँ की होइत छै ई सभ जानकारी मिलैत छै छै जे बहुत जरुरी हइ विज्ञान विज्ञान पढ़ पढ़नाइ तऽ हमरा बहुत अच्छा लगैया विज्ञानमे बहुतसँ विज्ञान अइसन क्षेत्र हइ जे जहाँ कोइ अन्त नहि नया नया खोज होइत छै जे सभ हमरा बहुत अच्छा लगैया विज्ञान विज्ञान ही हम लास्ट किताब पढ़ले रहि जे बहुत अच्छा रहै ओहिमे बहुतसँ ज्ञानके बात रहलै विज्ञान अइसन सब्जैक्ट हइ जैसे जेकर कोइ अन्त नहि है विज्ञान अइसन जानकारी दै छै जे जे कि लोक करिके देखि सकैत छै विज्ञानसे ही लोक सभ किछु करि सकैत छै विज्ञान सभके पढ़ैके चाही